हमरा सभके फेसबुक इन्स्टाग्राम ट्विटर पर न्यूज कोनो गलत नहि बताबै छै हमरा सभक ओ न्यूजके माध्यम छै जे कि सहिये रहै छै आओर कोनो गलत नहि रहै छै आओर हमर घरो के लोक इएह फेसबुक इन्स्टाग्रामसँ उप टू डेट लैत रहै छै आओर टीवी सभसँ मिलाबै छियै तऽ कोनो गलत न्यूज नहि रहै छै एकदम सही न्यूज रहै छै हमरा विश्वास छै जे ई सोशल मीडिया इन्स्टाग्राम फेसबुकसँ सही न्यूज आबै छै आओर आओर हम सही न्यूज जानै छियै एहन कोनो इस पर अपबाह नहि फैलायल जाइ छै हमरा सभके ई सोशल मीडिया पर बहुत विश्वास छै जे हमरा सभक एहि पर सही न्यूज बताबै छै नहि की गलत बताबै छै एहन केओ केओ बहुत छै जे जकरा सभके लागै छै ने ई गलत न्यूज छै ई पर अपबाह फैलाबै छै तऽ हमरा सभके एहन कोनो बात नहि छै तऽ हमरा सभके बहुत विश्वास छै जे एहि पर सही न्यूज बताबै छै आओर सही मे सही न्यूजे बताबै छै कोनो गलत न्यूज नहि बताबै छै ताहि दुआरेसँ हम सभ एकर फेसबुक इन्स्टाग्राम ट्विटर के बहुत उपयोग करै छियै आओर हमसभ न्यूज हमरा सभके सही सही आबैत रहै छै आओर हमर घरो के लोक एकर उप टू डेट लैत रहै छै हरदम आओर हमसभ इएह विश्वास के दुआर ई चाहै सोशल मीडिया चलाबै छियै